جی ہاں ہمارے علاقے کے عمران حسین ایم ایل اے ہیں اور بہت اچھے ہیں اور ہم جیسے ان کے پاس جاتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے ملتے ہیں جو ہمارے کام ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے کراتے ہیں اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ان کے کام میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے ان کے کام جلدی کرو اور ایک دم بہت مطلب بہت اچھی طریقے سے بہت عزت دیتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں اور ہمارے کام جاتے ہی کرتے ہیں وہ بالکل بھی منع نہیں کرتے ماشا اللہ بہت اچھے ہیں